تلنگانہ میں تفریحی صنعت پانے کے لئے ہمیں بہت سارے سوشل سروسیس کرنا ہوگا جس کی طرف سے اگر کوئی ضروری آدمی ہمیں دیکھے تو وہ ہمارے کام کو پسند کرے اور سامنے سے ہمیں کام کے لئے آفر دے سکے اور اس میں کئی سارے مشکلات بھی آتے ہیں جیسے ہمیں کسی ایریا کے بارے میں مارکٹنگ کرنا ہو تو اس کے لئے ہمیں بہت پھرنا پڑتا ہے بہت لوگوں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے بہت لوگوں سے رابطے کرنے پڑتے ہیں اور انہیں اپنی جگہ کے بارے میں بہت سارے فوائد بتانے پڑتے ہیں اور ان کو راضی کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے تفریح کرے